हा के हा हा हा त करायोस न हे त सुठी हा असां तव्हां सां मिलू था तव्हांसां मीटिंग कंदसीं मां ईअं चवां थी ॻाल्हि ॿुधो मां चवा थी की मां उनमें पैसा बि लॻंदा न ड्रेस जा हा हा ऐं इनखे वरी थोरो असांखे बि सेखारिणो पवंदो ॿार खे ठीकु आहे अगरि ॿार असांजे ॿार अॻिते वेंदो त असांखे ख़ुशी थींदी न असांखे पैसे जी हो न आहे असां चवंदा आहियूं ॿार सुठो हुजणु खपे असांजे ॿार जो नालो हुजणु के ट्रॉफी मिले ॿार खे अ अम असां ॿार ताड़ियूं वजाइन हा हा बसि थो अच्छा

अच्छा हा हा जॾहिं तव्हां चवंदो असां अची वेंदासीं असांखे अचनि में छा आहे ठीकु आहे न असांजो ॿार सुठो कंदो त असांखे ख़ुशी थींदी न टीचरनि खे थींदी आहे त पेरेंट्स खे बि थींदी आहे हे न ज जहिड़ी ख़ुशी तांखे थींदी ओतिरी असांखे बि थींदी असांखे इहो आहे की कोई ॻाल्हि न आहे ॿार खे तव्हां सेखारींदो थोरो असांखे चवंदो त असां बि ॿार सां कोशिशि कंदासीं ठीकु आहे हा कॾहिं प्रोग्राम आहे ॻाल्हि ॿुधो कॾहिं आहे प्रोग्राम हा हा हा ठीकु हा ठीकु आहे

कोई कोई फीस वीस आहे न हुन जी या मां बसि हुनजो ई ॾियणो आहे फीस थोरी हूंदी आहे फीस आहे छा हा त वरी बि ॿुधाए छॾियो न भाई हो हुनखे मां तयार करिणो पवंदो छा छा उनखे ॾेयणो पवंदो इहो ॿुधाए जहिड़ो प्रोग्राम हूंदो सामान बि त वठिणो पवंदो न उन्हनि लाइ ॿार खे तयार करणु वास्ते ड्रेस सां साण भाई हो मेकअप जो बि सामान वठिणो पवंदो आहे तयार करिणो त पवंदो आहे न इन करे त तव्हां जेको चवंदो पोइ असां केंदासीं असां तव्हांसां साण ई आहियूं ठीकु आहे न ऐं घणा ॿार आहिनि इनमें अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ऐं टाइम बि ॿुधाए छॾिजो भाई घणे वगे करिणो आहे केतिरे सां केतिरे ॿार खे प्रैक्टिस करिणी आहे टाइम बि हूंदो आहे न ठीकु आहे खाइण पीअण लाइ मिलंदो या न मिलंदो ॿारनि खे खाइण पीअण वास्ते मिलंदो की न हा ईअं न ईअं न ॿारनि खे पाणी बि न ॾियो ऐं ॿारनि खे वेठा हुजनि वेचारा जो की माउ पीउ खे त लॻंदो आहे न भाई असांजे ॿारनि खे सुठो ई करणु खपे चलो ठीकु आहे अच्छा ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ मिलंदासीं ॻाल्हाईंदासीं ठीकु आहे अच्छा रखाव थी